हेलो हँ गायक छी बढ़िआँ चलि रहल अइ आओर सब ठीक ठाक चलैया हँ अहुँके बहुत चर्चा चलि रहल अइ

हूँ हँ अहुँके बहुत चर्चा हँ हूँ हूँ हूँ अहुँके बारेमे कहैया हूँ हँ हँ अहुँके बारेमे बहुत चर्चा चलि रहल अइ अखन आओर सब आओर सब सब ठीक छै आर सब ठीक छै हँ हँ प्रोग्राम सब बहुत बढ़िआँ भऽ रहल अइ अहुँके बहुत चर्चा चलि रहल अइ प्रोग्राम

हूँ

हँ हँ लोकगीत पर पूरा ध्यान दऽ रहल छियै अखन हँ अहाँकेँ कोन एलबम निकललै अखन एगो मैथिली हूँ हँ हँ हँ सही बात हँ ठीक कहैत छियै ठीक छै ठीक छै जरूर आएब ठीक छै ठीक छै अहाँकेँ प्रोग्राम देखऽ जरूर आएब ठीक छै ठीक छै